زندگی بھر پڑھنے کا شوق پیدا کرنا نوجوان نسلوں کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے لیے میں چند مشورے دینا چاہوں گا مثال قائم کریں خود اپنے زندگی میں پڑھائی کو اہمیت دیں اور اپنے اطراف میں پڑھنے کا ماحول بنائیں مختلف زمرے کی کتب پڑھیں اپنے مفضل موضوعات میں انٹریسٹ لیں ایک زمرے کی کتب پڑھیں کتابوں کو دستیاب بنائیں اپنے گھر یا مقامی کتب خانے میں کتابوں کی دستیابی کا حمیت کریں یا انٹرنیٹ سے کتب حاصل کریں خوبصورتی سے پڑھنے کا عادت بنائیں پڑھائی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے محیط کو خوبصورت اور قریب لائیں جیسے کہ ایک خوبصورت کتاب خانے کا کونا خود کو ترقی دیں زندگی بھر پڑھنے کا شوق نہیں بس انتہائی موجودگی تک محدود نہیں ہوتا خود کو ہمیشہ نئی چیزوں سیکھنے کے لیے متحرک رکھیں مقصد بنائیں ہر موضوع کی پڑھائی کو کوئیٹہ ضروری نہیں ہوتی اپنے پڑھائی کے مقصد کو جانیں اور اس پر مرکوز رہے اپنے دوستوں کے ساتھ شوق پیدا کریں دوستوں کو بھی پڑھنے کا شوق پیدا کرنے میں مدد مل سکے سکتی ہے ان کے ساتھ بک کلب یا مطالعہ گروپس بنائیں مثبت روشنی میں چلیں پڑھائی میں مثبتی کی تلاش کریں اور چیلنجز کو ایک مواقع فراہم کریں یہ مشورے نوجوانوں کو زندگی بھر پڑھنے کے شوق پیدا کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں